ہمارے اپنے نظام میں سورج کا نکلنا بہت ضروری اور سورج کا ہونا بہت ضروری ہے سورج سورج سے ہمارے اپنے تاریخ چینج کرتے ہیں ہمن جتنی بھی چیزیں تھے لگ بھگ سورج سے یہ ہوتی ہے سورج کی مدد سے یہ ہمارے نظام میں اور سورج سورج چاند کا اپنا رول ہے اور ہمارے کائنات میں سورج چکر لگاتے رہتی ہے اور سورج سورج جتنے بھی مطلب سورج کا ہونا بہت ضروری ہے اور سورج چاند نظام میں جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے نظام میں جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں جیسے پیڑ پودے جتنے بھی ہو رہی ہیں ان کو سورج کا روشنی پانا بہت ضروری ہے اور چاند کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اسی لیے ہم لوگ کو سورج سورج ہوتا ہے سورج لوگوں کو پتا چلتی ہے دن ہے یا رات ہے ہر چیز مجھے اور ہمارے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز کام آتی ہے یہ اگر سورج لے لو سورج سورج سے ہمارے جتنے بھی چیزیں زمین ہو یا مطلب کوئی بھی چیز ہو اس کو سکھانے میں مدد کرتی ہیں یہاں پیڑ پودے میں سورج کا روشنی پانا بہت ضروری ہے اور رات بھی ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ اب اگر سورج کی روشنی چوبیسو گھنٹہ دن میں چوبیسو گھنٹہ پڑے تو ہماری برا حال برا حال ہو جائے گا اگر مجھے زیادہ زیادہ تیرہ سے چودہ گھنٹے جب سورج اگتی ہے اس میں ہم لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے سوچیے اگر چوبیس گھنٹے ہو جائے تو بہت برا حال ہو جائے اگر سورج سورج کی کرن اور وہیں پہ چاند کی بھی بہت ضرورت ضرورت ہے چاند اگر رات میں چاند چاند نہ نکلے تو پھر بہت برا وہ سورج ہی رہ گیا سورج ہونے کے بعد میں ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بہت برا حال ہو جائے گے مرنا اسٹارٹ ہو جائے گا سورج سورج سورج کا کرنیں زیادہ زیادہ آج آج کل چالیس ڈگری سیلسیس سے زیادہ اوپر ہو جاتی ہے تو لوگوں کا بیہوشی پن ٹائپ کا لگنے لگتا ہے لوگ بیہوش ہونے لگتا ہے لوگوں کو چکر آنے لگتا ہے چالیس ڈگری سلسیس زیادہ اگر وہی جو چوبیس گھنٹہ رہے تو پھر بہت پرابلم ہوگی ہمارے نظام میں